अज्ज कोला कोई पंज पंज दस साल बाद पैह्ले में वीडियो दिखदा हा रनिंग इक रनर हुसैन बोल्ट रनर हा ओह् ब़डी अच्छी फजीक ही ओहदी ते उसी दिक्खी दिक्खियै में होर बी होर बी रनर दे वीडियो लगा दिक्खन जिसलै में वीडियो दिक्खे उन्दे ते मिकी बी थोह्ड़ी अपनी आप गी इ'यां लग्गेआ कि में बी रनिंग करनी चाहिदी ते रनिंग फ्ही में केह् कीता थोह्ड़ा चिर रनिंग करदा रेहा करदा रेहा रनिंग करने कन्नै ऐसा होएआ कि मतलब कि मेरी जेह्की फिजीकल बाॅडी ही ओह् ठीक होन लगी ते रनिंग करने कन्नै ऐसा होएआ कि मतलब कि मेरी बाॅडी जेहकी ऐ ओह् ठीक होन लगी बमारियां दूर होन लगियां ते जियां अग्गें अग्गें रनिंग करदा रेहा करदा रेहा ते में फिजीकल फिट रेहा ते ओह् रनिंग करने कन्नै ऐसा होंदा कि थुआढ़ा जेहका जेहका थुआढ़ा दमाक ऐ ओह् बी ठीक रौंह्दा थुआढ़ी जेह्की फिजीकल फिटनस ऐ ओह् बिलकुल ठीक रौंह्दी ऐ एह् रनिंग करनी जरूर चाहिदी ऐ में ते सारे सारे लोकें गी आखना कि तुस बी रनिंग करा करो रनिंग करने कन्नै केह् होंदा कि सौ बमारियां दूर होंदियां केईं अच्छे किश ऐसे ऐसे रनर बी हैन जिन्दी मतलब कि फजीक दिक्खियै अपने आप गी मतलब कि मोटी मोटीवेट करी सकदा बंदा कि रनिंग करनी चाहिदी ऐ जियां पैह्लें जियां कुसै गी शुगर दी बमारी होई जंदी अज्जकल ते डाॅक्टर डाक्टर बी उसी आखदे कि तुस रनिंग करो ज्यादा मतलब कि सैर करो ते सैर करने कन्नै केह् होंदा एह् शुगर दी बमारी जेह्की अज्जकल आम आम लोकें गी होई गेदी एह् शुगर दी बमारी बी थुआढ़ी रनिंग कन्नै बड़ा फर्क पौंदा ते एह् बमारी आहिस्ता आहिस्ता खतम बी होई सकदी रनिंग अपने टाइम उप्पर अपने टाइम कड्ढना पौंदा रनिंग करने आस्तै सवेरे दी जेह्की रनिंग होंदी ओह् बड़ी ज्यादा बैस्ट होंदी कि किश लोक केह् करदे कि शाम्मी बेल्लै बी रनिंग करदे में ते आखना रनिंग दो टाइम करनी चाहिदी सवेरे बी करनी चाहिदी ते शाम्मी बी करनी चाहिदी रनिंग करने कन्नै थुआढ़ी जेहकी टैंशन होंदी कोई दमाकै कोई टैंशन होंदी जां जां थुआढ़ी कोई फिजीकल जेहकी थुआढ़ी हैल्थ ऐ ओहदे बिच्च बड़ा ज्यादा फर्क पौंदा रनिंग साढ़े आस्तै बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा म्हत्तव ऐ रनिंग मतलब कि एह् करनी चाहिदी केईं बारी दिक्खो कि जियां सवेरे सवेरे सवेरे सवेरे स्याने स्याने लोक सैर करा दे होंदे उन्दे कोला उ'न्दे कोला मोटीवेशन लैना चाहिदा कि तुस बी अपने अपने सारे घरै आहलें गी आक्खो कि तुस बी रनिंग करो सवेरे करो जां शाम्मी करो मगर रनिंग जरूर करनी चाहिदी अज्जकल लोकें गी बमारियां इन्नियां ज्यादा लग्गी दियां कि जियां जियां कोई किश बी होंदा मतलब कि जियां समझी लेऔ जिसी कोई बड़ी ज्यादा शुगर होऐ जां कुछ डाइविटिज होए शुगर डाइबिटिज मतलब कि रनिंग करने कन्नै एहदे कन्नै सवेरे सवेरे दी जेहकी रनिंग होंदी बड़ी गै ज्यादा शैल होंदी ऐ इसी जरूर करना चाहिदा जिल्लै टाइम लग्गे उल्लै करना चाहिदा ज्यादा नेईं कोई पंज किलो मीटर दो किलो मीटर मगर इन्नी इन्नी अगर कुसै कोल टाइम नेईं होऐ ते थोह्ड़ी रनिंग ते करो मगर रनिंग जरूर करो रनिंग करने कन्नै साढ़ा शरीर जेह्का ऐ बिलकुल फिट रौंहदा ऐ साढ़ा दमाग ठीक रौंहदा ऐ साढ़ी फजीक ठीक रौंहदी ऐ कम्म करने गी मन लग्गेआ रौंहदा ऐ सारा सारा किश जिन्ना बी होंदा अपनी बाॅडी दा पूरा जेह्का बी ऐ एह्दे कन्नै बाॅडी ठीक रौंह्दी ऐ रनिंग जरूर करनी चाहिदा ऐ अज्जकल ते सारे लोक रनिंग करा दे न पैह्लें पैह्लें पैह्लें पैह्लें लोक रनिंग नेईं करदे होंदे हे ते इयां थोह्ड़े मोटे छोटे रौंह्दे हे अज्जकल जेहकी रनिंग करा दे उन्दी फजीक जेहकी ऐ बिलकुल ठीक रवा दी ऐ इस गल्ला सैर जेह्की ऐ बड़ी जरूरी ऐ इक इंसान बास्तै अज्जकल लोक गड्डियें बिच्च जंदे ऐं कोई इयां मोटा कोई किश कोई कियां होआ दा मगर एह् ऐ कि जिन्ना तुस पैदल चलगे उन्ना ज्यादा थुआढ़ा जेह्का शरीर ऐ ओह् फिट रौह्ना ऐ ते लक्ख लक्ख जेह्कियां बमारिया होदियां ओह् ठीक होई जंदिया रनिंग करने कन्नै रनिंग साढ़े आस्तै जेह्की बड़ी जरूरी चीज ऐ एहदे कन्नै जेह्के साढ़ी बाॅडी ऐ फिट रौंह्दी ऐ स्याने स्याने लोक दिक्खो सवेरे सवेरे सैर करा दे होंदे केईं केईं शाम्मी शाम्मी बी करदे मगर एह् ऐ कि केईं रनिंग कन्नै जेहकी कि साढ़ी उमर बी बधदी थोह्ड़ी उमर बी बधदी साढ़ी रनिंग करने कन्नै रनिंग करना बड़ी जरूरी ऐ ते एह् करनी चाहिदी ऐ में ते आक्खा ना कि सारे लोकें गी रनिंग करनी चाहिदी जेह्के रनर होंदे जेह्के टी वी बिच्च उं'दा वीडियो दिक्खना चाहिदा ओह् कि'यां रनिंग करदे उन्दी सेह्त किन्नी मेनटेन रौंह्दी ऐ एह् एहदे कन्नै केह् होंदा कि मतलब कि अपनी बाडी जेह्की ऐ फिट रौंहदी ऐ अज्जकल डाॅक्टर बी इ'यै सलाह दिंदे कि रनिंग करो तुस जिन्नी करी सकदा ऐ शरीर बी एहदे कन्नै फिट रौंह्दा ते अपना अराम कन्नै तुस अपना फजीक जेह्की ऐ ओह् ठीक करी सकदे न